टेक्नोलॉजी आस पास में टेक्नोलॉजी को किस तरह से देखना तो हमारे पास सबसे बड़ा एडभान्टेज कहिए तो मोबाइल है आज एक मोबाइल के ज़रीए मैं सब कुछ करता हूँ गेम खेलता हूँ बातें करता हूँ वीडियो खेल देखता हूँ कही जाना हो किसी ट्रेन के बारे में ट्रेस करना हो कुछ भी करना हो तो मोबाइल में मेरे पास इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी दिया गया है कि सारी सुविधा अव्लेब्ल होती है इससे बढ़ कर और कोई इक्जाम्पल हो ही नहीं सकता कि टेक्नोलॉजी में आज मोबाइल पहले की अपेक्षा में क्या था आप कॉल कीजिए उसको रख दीजिए बातें ख़त्म हो गई अब एक मोबाइल में दुनिया की सारी व्यवस्था अव्लेब्ल है हाँ इसको सही दिशा में अगर आप देख रहें तो निगेटिब भी इसके है टेक्नोलॉजी में बच्चे इसका ग़लत उपयोज भी करते हैं और टेक्नोलॉजी की बात कीजिए तो सिक्षा की क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी आ चूकी है पहले होते थे ब्लैकबोर्ड पर लोग पढ़ाया करते थे अब नहीं होती है ब्लैकबोर्ड पर पढ़ाई पहले लोग बलैकबोर्ड पर जाते थे पढ़ा दिए उसको डशटेर से ले कर मिटा देते थे अब स्कीन टच वाला सब जगह बोर्ड आ गया है इतनी बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी दे दी गई है वही पर डिक्शनड़ी का ऑप्शन दिया हुआ है बोर्ड पर ही वही पर लाइब्रेरी का बोर्ड पर ऑप्सन दिया है कि जिसको भी देखना है आप उसी पर बोर्ड पर आप वही पर देख लीजिए थ्री डी के तौर पर उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया है सिक्षा को तो टेक्नोलॉजी हर एक क्षेत्र में है अब देखिए ना हम लोग फोर बिलर पर यूज कर रहे हैं पहले क्या था एक साधारण सी गाड़ी होती थी हमको यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया करती थी अब तो देखिए उसमें भी सर्विस बहुत बढ़िया अव्लेब्ल होती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसमें गेम है वह इतना कॉम्फर्ट होता है कि लगजरिय्स लगता है टेक्नोलॉजी के वास्ते चलाइए स्मूथ लगता है पहले स्मूथ इतना नहीं लगता था अब बहुत सारे कम्फटेबल फील करते हैं तो टेक्नोलॉजी को डेबलौप किया गया है पहले क्या था एक साधारण सा उठाइए गाड़ी पंचर हो गया उसको उसको एक किलोमीटर धीरे धीरे अब घुमा के अब घुमा के लेते जाइए कहा पंचड़ की दुकान मिलेगी तब आप पंचर बनाइएगा अब वह ट्यूबलेस टायर आ चुके हैं टेक्नॉलजी को इतना परिवर्तन कर दिया गया है आपके पास सुविधा है तो आप वहीं पर चाहिए तो बदल सकते हैं हर एक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी है अब कोई ऐसी चीज़ अब नहीं है जिसमें टेक्नोलॉजी है एक वास्रूम का आप उठाइए ना पहले हिन्दी हुआ करता था टेक्नोलॉजी बढ़ करके अब इंग्लिश बना दिया गया अब इंग्लिश वास्रूम है अगर आप विकलांग है आप से बुढ़ापे लोग हैं तब हिंदी नहीं यूज कीजिए आपको वह वेट नहीं मिल पाता है वह घुटनों पर आप खड़ा हो पाइएगा इंग्लिस वास्रूम आपके पास है उससे उठाइए ना आपके लिए उतना दिक्कत नहीं देगा हर एक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी बढ़ चूका है देखिए एक सिंपल सा एक और उधारण मै देता हूँ अपने घरे के आस पास जो वायर होते हैं तार होते हैं पोल तार जो हुआ करते थे पहले होते थे कि ओपेन तार होता था कही गिर गए गाय माल मनुष्य को क्षति होती थी उसके छप्पर पर गिर गए छप्पर जल गया अब उसमें भी डेबलौप कर दिया गया टेक्नोलॉजी के माध्यम से वह केबल वाले आ चुके हैं अब वह कहीं गिरते भी हैं उतना पहले की अपेक्षा डेंजर नहीं है वे सरकार ने और इसको चेंज कर दिया अब तो अंडरग्राउंड की बातें हो रही हैं बहुत सरे शहरों में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम चल रहा है अब बहुत कम दिन है कि वह गाव लेबल पर भी अंडरग्राउंड की सुविधा होने वाली है देखिए आप इलेक्ट्रिक मीटर को देखिए क्या होता है लोग आते हैं लाइन में मीटर को उठा कर दे दिया अब तो स्मार्ट मीटर आ चूका है उसमें भी आप ख़ुद से प्रीपेड किजिए रिचार्ज कीजिए अगर ख़त्म हो चूका है फिर से आपका वो चलना शुरू हो जाएगा याद है जब हम पहले टी वी देखा करते थे तो अंटीना होता था घर पर अब उस पे कोई पक्षी बैठ गया तो टी वी झिल मिल दे रहा है अब उस पर जाइए आप लोग उसको सीधा कीजिए तो फिर उसको मिलाइए अब वह पकड़ लेगा तो फिर वह बढ़िया से चलेगा हवा चल गई आपका टी वी बंद हो गया क्यों क्या हुआ भाई तो उसका जो कनेक्टविटी थी वह ख़त्म हो गई अब देखिए ना वह इतनी बढ़िया बढ़िया सर्विस आ चुकी है हर एक चीज़ में पहले क्या होता था फ़ोन के लिए अलग केबल गया हुआ है अब कहाँ केबल है अब ऐसे मोबाइल को ले कर हम लोग घूमते रहते हैं जब मन हुआ से कॉल कर लेते हैं हर एक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई है कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है अब जहाँ देखिए वहीं टेक्नोलॉजी है अब इसको छोड़िए एग्रीकल्चर की बातें हम करते हैं पहले लोग कुदार से जाते थे तो मिट्टी करते थे फ़सल उगाते थे बैल से खेत लोग जोतते थे उगाई होती थी फ़सल की आजदेखिए ना आपके पास बहुत सारे सर आइटम आबलेबल हैं आपके पास ट्रेक्टर है आपके पास अब चाहिए तो ट्रकटर में बहुत सारे लगवा लीजिए यह तो उस टाइप का फ़ायदा है दिस है तो डयट है बहुत सारी सुविधा अब्लेबल है आपके पास आप ड्रोन के माध्यम से फ़सल की देख रेख कर सकते हैं पहले लोग क्या करते थे टेक्नोलॉजी तो अब इतनी बढ़ चुकी है कि पहले हम लोग खाद्य में भी टेक्नोलॉजी आ चूकी है अब हम लोग क्या खाते हैं कितना प्रोटीन ले रहे हैं कितना कार्बोहाईड्रेड ले रहे हैं सब कुछ शो होता है भोजन में भी पहले ऐसा नहीं है क्या खा रहे हैं क्या नहीं उधर मजेर्मेंट कुछ नहीं था कितना प्रोटीन ले रहे है कितना कार्बोहाईड्रेड ले रहे हैं हर एक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई है सिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई है कहाँ नहीं टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी तो पहले था क्या कोयले पर ट्रेन चलती थी तो डीजल पर ट्रेन चलती थी अब तो देखिए सर्विस ऐसी आ चूकी है अब तो चलती है बुलेट ट्रेन प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेन सब जगह सर्बिस है कम्फर्ट है जोन में सब चीज़ को लाया जा रहा डेब्लप किया जा रहा है हर एक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी बहुत है इन्फास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ख़ास कर के प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया है और बहुत बढ़िया है मैं बहुत सु ख़ुश हूँ जिस तरह से डेव्लौप किया गया है पहले की अपेक्षा और आज की डेट में बहुत टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है